आमच्या समाजांत पर्यटन वाडोवपा खातीर जाय तें अशे थळावे आनी पर्यटकांक आकर्शक करपा शक्य आसा आमच्या गोंयांत मेन म्हणल्यार गोंयची देवळां चर्ची इगर्जो बीच डॅम अशें जायते पळोवपा सारखे आनी पर्यटकांक आकर्शक करपा सारकें आसा गोंयचीं देवळां म्हणल्यार मंगेशी मार्दोळ कमाक्षी अशी जायती आनी मल्लीकार्जूनात हे फामाद देवळां आसात तशेंच इगर्जो म्हणल्यार ओल्ड गोवा गोंयचे सायबाची इगर्ज ही खूप फामाद आनी पर्यटकांक आकर्शक करपा सारखी आसात तशेच गोंयचे दर्यादेगी म्हणल्यार आगोंदा पाळोळें गालजीबाग कोलवा कळंगूट अश्यो खुबश्यो दर्यादेगी आसा आनी त्यो पर्यटकांक आकर्शीत तशेंच तें तेंका सेफ बी दवरपा सारकें आसात तशेंच साळावली डॅम दुदसागर नेत्रावळी वॉटरफॉल अशें खुबश्यो वाटाव वाव ग गोंयचे वाठार पळोवपा सारके आसात तशेंच गोंयांत रावपा खातीर हॉटॅल आमचे सोयी प्रमाणे खातीर आमकां मेळटात